مذہب ہمارے علاقے میں بہت متاثر کرتا ہے اور جو اور بہت سارے ایسے ہیں جگہ ہیں جیسے پٹنہ کھگریا دربھنگہ اور گنگا اور مونگیر مونگیر جہاں ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ مطلب ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور وہاں وہاں آتے ہیں اور گھومتے ہیں ایسے اور ایسی کئی علاقے ہیں جہاں پہ میلہ لگتا ہے اور وہاں بھی انسان گھومنے آتے ہیں اور ان خود اور اچھا محسوس کرتے ہیں اور ان کو اور ای سب اور ہر ایک چیز کا ہر ایک چیز کا مطلب وہ سب چاہتے ہیں جہاں جہاں وہاں جو بھی چیز ہوتا ہے ان کا لطف لطف اٹھاتے ہیں اور گھومتے ہیں اور گھومتے ہیں اور اور جو بھی اور ہندوستان کے ہندوستان یہ ہمارے بہار میں جو بھی سا جگہ ہے اچھی جگہ ہے جہاں پہ سب انسان ہندوستان کے سے لوگ ہندوستان کے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور وہاں گھومتے ہیں اور وہ اور وہاں کے ہر ایک اور وہاں اور آتے ہیں گھومتے ہیں اور اور اور رہتے بھی ہیں اور وہاں جو بھی میلہ اولہ لگتا ہے تو اس میں اس کو اس کو بھی وہ دیکھتے اوکھتے ہیں اور سب ماشاء اللہ سب کچھ ہوں